मां नंढी हुयमि तॾहिं खां ई मां पंहिंजे ॾाॾे खे ॾिसंदी हुयमि त हूअ कीअं वण ॿूटनि जी देखभालु कनि था हूए मां ॾिसंदी हुयमि त जीअं सुका पता थी वेंदा हुआ त हुननि खे हुननि खे कढी करे अलॻि करे छॾींदा हुआ छो की त उहे सुका पता ॿियनि पतनि खे बि सुको करे सघनि था इन लाइ उन्हनि खे कढी छॾींदा हुआ ऐं उनमें वक्त वक्त ते खादु विझंदा रहंदा हुआ जीअं वण ॿूटियूं सुठी तरहं गुल ऐं जेके पौधा आहिनि उहे सभु हमेशह खिलंदा ई रहनि ऐं पंहिंजो पाण खे न ॾिसी करे उहो वण ॿूटियुनि खे वधीक ॾिसंदा हुआ त तीहं ई मां उन्हनि खां ई सिखी आहियां हाणे मां हिकु नओं घरु वरितो आहे नएं घर ते छित ते मां सॼो पंहिंजो वण ॿूटियुनि सां सॼी छित सजाई आहे त उनजी देखभालु मां पंहिंजो पाण ई कंदी आहियां जीअं मां मुंहिंजे दादाजीअ सिखी आहियां मुंहिंजे ॾाॾे खां सिखी आहियां तीअं मां पता जेके किन्ना आहिनि उन्हनि खे कढी छॾींदी अहिंयां वक्त वक्त ते पाणी ॾींदी अहियां सुबुह शाम उन्हनि सां थोरो थोरो ॻालाईंदी आहियां हुननि जे अॻियां हुननि जे अॻियां संगीत जी बहार कंदी आहियां ढोलक वॼाईंदी आहियां त जीअं हुननि वण ॿूटिन खे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे ऐं उते वही करे मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जेके किना पता आहिनि कढी छॾींदी आहियां खाद पदार्थ सुठे टाइम ते बराबरि विझंदी आहियां टाइम टू